نہیں میرے پاس میری كوئی پسندیدہ كک بک نہیں ہے كیوں كہ مجھے اپنے آپ ہی بہت اچھا كھانا بنانا آتا ہے جو مجھے میری امی نے سكھایا ہے میری امی بہت اچھا كھانا بناتی ہیں اور مجھے بھی میری امی نے ہی كھانا بنانا بہت اچھا سكھایا ہے وہ بہت ہی لذیذ قسم كا اور بہت ہی اچھا كھانا بناتی ہیں اورانہـوں نے اپنے جیسا ہی كھانا بنانا مجھے مجھے سكھایا ہے جو مجھے بہت اچھا بنتا ہے